دہلی میں بہت سے تفریحی مراکز ہیں جو تفریح کے لیے مختلف اختیارات پیش کرتے ہیں خریداری اور کھانے سے لے کر رات کے زندگی اور رقص تک دہلی اپنے اسٹریٹ فوڈ کی وجہ سے جانا جاتا ہے ویسے دہلی میں متنوع مزےدار کھانے کے اختیارات کے لیے جانا جاتا ہے اور پورے شہر میں بہت سے ایسے ریستوراں ہیں جو مختلف پسند کے کھانے پیش کرتے ہیں جیسے سینٹرل دہلی میں کلیپ کوکو این چلی این ڈگن کیفے ایٹین ایٹین ففٹی سیون وغیرہ ہو سکتے ہیں ایسے ہی پب کی زندگی ایک الگ منظر پیش کرتی ہیں دہلی میں رات کی زندگی ایک متحرک منظر ہے جس میں بہت سے پب اور بار لائیو موسیقی اور کھانے پیش کرتے ہیں اس میں سے بہت سے سینٹرل دہلی میں دا بیئر کیفے شوسل منکی بار مشہور ہیں ایسے ہی کلب جو حضرات رات کو ڈانس کرنا چاہتے ہیں دہلی میں بہت سے کلب ہیں جو مختلف قسم کے موسیقی اور ماحول پیش کرتے ہیں کچھ مشہور اختیارات کیٹیسو پلے اوور کلب گڑگاؤں میں بہت زیادہ کلب کی

کیا کہتے ہیں ایک رینج ملتی ہے